हाँ हमारे यहाँ क्षेत्रीय लोकल पर्यटन स्थल है जैसे कि कहने चे हमारे यहाँ पचमढ़ी है पचमढ़ी है मड़ई है मड़ई में है यहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं और वह अकेले भी आ सकते हैं या फिर फैमली के साथ भी आते हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है ये एक मड़ई ई ने मतलब ये एक छोटे से श एक गाँव ने हमारे क्षेत्र को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया है बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मड़ई में हमको टाइगर मिलते हैं मगरमच्छ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर स्कूल कॉलेज ए कैम्प वगैरह भी लगाए जाते हैं ऐसी ऐसी कैम्प वो भी महा मड़ई में जा कर कर सकते हैं सब और बहुत सारे मतलब इस्कूल के बच्चे हैं जो वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और लोग दूर दूर से अपनी फैमिली के साथ आते हैं और पचमढ़ी में पचमढ़ी में भी बहुत सारे लोग आते हैं पचमढ़ी में महाराष्ट्रीय लो महाराष्ट्रियन लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं पचमढ़ी में मतलब इतनी ठण्डी के समय पर इतनी भीड़ रहती है और गर्मी के समय पर भी वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है एक तो पहाड़ी एरिया है वो इसके कारण बहुत ज़्यादा ही फेमस है वहाँ पर वाटरफाल है और मतलब वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है प्राकृतिक सौन्दर्य वहाँ पर बहुत अच्छा देखने को मिलता है और हमारे क्षेत्र में मड़ई में भी बहुत अच्छा लगता है दूर दूर से लोग आते हैं टूरिस्ट लोग आते हैं और कैम्प वगैरह में भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर मड़ई कहना चाहिए कि एक छोटे से क्षेत्र में बहुत ही अच्छा है घूमने का स्थान बहुत ही अच्छा है वो जैसे कि लोगों मन बहलाने के लिए वहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ही मन को शांति प्रतीत होती है और वहाँ पर नदी है और जानवर सब देखने को मिलता है बहुत अच्छा लगता है मड़ई में भी